جی السلام علیکم سر سر آپ پراپٹی ڈیلر بول رہے ہیں دہلی سے دہلی سے بول رہے ہیں سر جی سر ہمیں دہلی میں پچاس گز زمین چاہیے تھی ابھی دہلی سر نارتھ ایسٹ میں چاہیے ہمیں جی سر ہمیں سر پچاس گز چاہیے میرے پاس پچاس لاکھ کا بجٹ ہے سر لیکن لیکن سر نارتھ ایسٹ میں میں اپنے کئی جاننے والوں سے بات کیا ہوں لیکن وہاں تو کچھ اس سے سستا ہے کچھ وہاں پہ اچھا سر زمین جو ہے مطلب وہ آپ دیکھ چکے ہیں یا دیکھیں گے اس زمین کو آپ تو سر اس کا تھوڑا شیپ بتا دیجیے وہ چوڑائی میں ہے یا لمبائی میں ہیں تو سر ہمیں جو چاہیے نا وہ وہ مین روڈ کے سائڈ سے چاہیے ہمیں اندر والی نہیں چاہیے تو اس طرح کی ملے گی اچھا ٹھیک ہے سر تھوڑا مہنگا بھی چلے گا لیکن وہی ہے کہ مین روڈ کے سائڈ میں ہونا چاہیے وہ اندر نہیں ہونا چاہیے سر ٹھیک ہے سر تو آپ ہم آپ کے یہاں کب وزٹ کریں سر جی جی ہے آپ کا آپ کا ہے اوکے اوکے سر میں آتا ہوں اگلے سنڈے کو اوکے تھینک یو